भांडे अस माजंदे हे पैह्ले पैह्ले स्वाइयें कन्नै मांजदे हे जां केईं लोक मिट्टियै ने मांजदे हे इक जेह्ड़ी गराडी मिट्टियां होंदियां ओह् बड़े बड़े दूरा आह्नना पौंदियां हियां ते एह्डे दूर कौन जा जियां ते अस ते अस केह् करदे हे कि जेहकी चुल्ली अग्ग बालदे हे ओह्दी सुहाई कन्नै भांडे मांजदे हे अदे भांडे मांजदे इक इ'यां जेह्के पैह्ले अस कुक्कर बगैरा हे जां पतीले हे ओह् काले नेईं होन ते हत्थ काले नेईं होन ते ओह्दे कशा बचने आस्तै अस केह् करदे हे कि कुक्करें ई पतीलें ई जेह्के अस सोआई दे लेरे दिंदे हे फ्ही ओह्दे उप्पर दाल बगैरा जियां किश बनाना होऐ ते बनाई लैता ते ओह् साफ करन फ्ही अस उसी मांजदे हे ओह्दे कन्नै काले भांडे जेह्के साढ़े ओह् नेईं होंदे हे फ्ही बी उनें कालख बगैरा जेह्की लग्गी जंदी ही पतीलें जा कुक्करें गी ओह् अस खब्बलै दा खड़ूचा बनाना जां किसै बोरु दा गै बनाइयै ते ओह् रगड़ी करी करियै जां रेता लैना ते ओह्दे कन्नै करेटी करेटियै ते ओह् जेह्की नुहाड़ी कालख जां केश होना ते ओह् अस करदे हे घोली ओड़दे हे ते ओह्का जेह्का भांडा साढ़ा जेह्का ओह् साफ होई जंदा हा ते कालख बगैरा जेह्की ओह् नेईं रौंहदी ही अज्जकल ते लोक साबन जां केश होर बगैरा करदे कूचे बगैरा जेह्के अज्जकल हट्टियां चली पेदे एह् लेकिन पैह्ले जमाने एह् चीजां नेईं हियां ते घरै दियां गै चीजां जेह्कियां ओह् यूज करदे हे जां इस्तमाल करदे हे उ'नें उंदा गै ते कन्नै गरीबी ही उस टाइम ते इन्ना लोकें किसा पता बी नी ऐ हा ते इनें लोकें पता नेहा अनपढ़ता होंदी ही उस टाइम ते तां गै सोआईंया बगैरा जियां पैह्ले पैह्ले साबन बी जेह्के नेईं होंदे हे ते हत्थ बगैरा जेहके अस धोने होंदे हे ते ओह् अस सोआइयैं कन्नै गै धोंदे होंदे हे ठीक बी होंदे हे शैल उगली जंदे हे ओह् ते अस उंदे सोआइये कन्नै गै मिट्टियै कन्नै गै धोई लैंदे हे हत्थ बगैरा जिन्ने बारी बी धोने होंदे हे ते उंदे कन्नै गै धोंदे हे जां ओह् होंदा हा मोंग होंदा हा उनें मोंग उंदे कन्नै बी ओह् करदे हे हत्थ बगैरा धोंदे हे दूरा दूरा आह्नना पौंदा हा खड्डें चा थ्होंदा ज्यादा ते उंदे ओह् बी आह्नदे हे घर ते उंदे कन्नै गै धोंदे हे होर बी कन्नै जियां